दैज्लां बोथोरआव जोङो फोरला जिंखा थास' गायो सबाइ बिमा गायो माइबो गायो माइ गायनानै जोङो मोनो माइ गायनानै जों मोनो आरो हानाय समावबो हायो मारा होनायावबो होबाय होयो जोङो गासिबावबो मावजोबो मावनाय जाजोबो आरो मावनानै जोङो माइफोरखौ मोनो जों न'आवबो दाउ अमा लानानै फियो गासिबो दाउ अमा लानानै फिनानै जोङो संसारखौ मोजाङै खुंलाङो आरोना सैमा सैमाखौबो लायो मावजिखौबो आङो बारा मोजां मोना नाफोर बेदरफोरखौ ना गोरानफोरखौ जाखोमा लाङो ओंखायनो आं मावजिखौ एखमब्ला बुनो होसोला बायो सैमाखौबो आं बाराखौबा मोजां मोना सैमायाबो एखमब्ला मोजांखौनो थाया जेराव मेरावनो थांला बायो न'आव फिनाय सैमाफ्राबो थाङो दाबसिफ्राव न'आवनो लाया आरोना सैमाया जाय मोजांआसो मोजां न'नि सैमाया जाय मोजाङा मोजां नङा आं हौवाफोरजों हौवाजों मैगं गायफायो बिदिनो मैगं गायनानै फानहैयो हाथाइ बाजारावहाय बेजोंनो खरस लाबोयो बेजोंनो थाव संख्रि बायो मैगं थाइगं गायनायजोंनि खस्थ' जोंहा जानाय थानाय मैगं थाइगं फिलाब खालामनानै जोङो दैज्लां बोथोरावबो मैगं थाइगं गायनानै बेजोंनो खस्थ' थाव संख्रि बायनाय मानाय बिदिनो संसारनि बायनांगौ गासिबो बायजोबो आरोना गासिखौबो सोलिनांगौ जाहैयो संसाराव मा दङ गासिबो बेखौ बायजोब नांगौ जाहैयो